जुनारफोरनि जुनारफोरनि आबादजों लोगोसे उफ्रा फालांगि खालामनो होनोब्ला जेनेबा दाउनिफ्राय दाउदै जेनेबा दाउ फाननानैबो रां आरजिनो हायो बा दाउदै फाननानैबो रां आरजिनो हायो मोसौनिफ्राय गाइखेर गाइखेर फाननानैबो रां आरजिनो हायो गाइखेरजों गोबां बुस्टुफोर बानायनो हायो जेरै पनिर मिस्थि बायदिसिना बानायनो हायो ऊल खुन्दुंनिफ्राय जेनेबा एम एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं दिहुनोब्ला फिथोब फानोब्ला बेनिफ्राइबो रां आरजिनो हायो गोबां मानि बेनिफ्राय रां आरजिनानै नखरनि थाखाय रां आरजिनानै जौगासारनाय लाबोनो हायो बिदिनो बेफोरनि अनगायैबो मैगं थाइगं मैगं थाइगं गायनानै मैगं फाननानै मैगं फिथायफोर फाननानै बेनिफ्राइबो रां आरजिनो हायो दा मैगंफोर होनोब्ला जेरैहाय दैज्लांनि मैगं मेसेंनि मैगं बेफोरखौ गायनानै दै दैज्लांनि मैगंखौ दैज्लांआव फाननानै रां आरजिनो हायो मेसेंनि मैगंखौ जेनेबा मेसेङाव फाननानै रां आरजिनो हायो बेनि अनगायैबो जेरै नखराव जेनेबा दानाय लुनाय दानाय लुनायनिफ्रायबो जों रां खामायनो हायो जेनेबा सि दानानै जों सि फाननानै सिनिफ्राय फाननानै बेनिफ्राइ रां मोननो हायो जेरै गामसा बायदिसिना आरो बेनिफ्राय बिदिनो गोबां बिथिङावनो जोङो जेरै बिफां फिथाइ बिफांनिफ्राय जेनेबा फिथाइ फिथाइखौ फाननानै जेनेबा गय बिफां फाथै बेफोरखौ गायनानै गय फाथै फाननानै रां आरजिनो हायो जेनेबा फिथाइ सामथाय खान्थाल थाइजौ बेफोरखौबो जों गोबां दिहुननानै जेरैहाय आरो द्रागन फिथाइ बेफोरो दामगोसा दिनै जोंनि हाथायाव दिनै बेफोरो दामगोसा जानानै फैबाय दा बेफोरखौ फाननानै जेरैहाय आरो स्ट्रबेरी सट्रबेरीनि आबाद खालामनानै गोबां रां खामायनो हायो सट्रबेरीआबो हाथायाव गोबां दामगोसा बेफोरखौ जों फाननानै गावनि जिउ खुंनायाव बा नखर खुंनायाव बेफोरखौ जोङो फाननानै आरजिनो हायो रां आरजिनो हायो जेनेबा नखरखौ जों फोसाबनो हायो जेनेबा बेफोरबायदिनो माखासे आबाद मावनानै जुनारनि अनगायैबो माखासे उफ्रा आबाद फालांगि खालामनो हायो